जंहिं कॾहिं मां सीरो ठाहिण जी रीत खे अपनाया थी हुन में अटो भुञण खां पोइ जंहिं कॾहिं हिन में पाणी घणो विझिजी थो वञे त हुन त ताम खे वरी ठाहिण शुरू कंदमि हुन ताम खे वरी ठाहिण शुरू कया हुनजी सुठी कोशिश कंदमि ऐं वरी अटे में वधीक पाणी न विझिजी वञे हुनजो ध्यानु रखंदसि ऐं सीरो सुठो ठाहिण जी ऐं स्वादिष्ट ठाहिण जी कोशिश कंदमि इहा कोशिश तेसीं ताईं कंदमि जेसीं ताईं सीरो सुठो न ठहंदो जय झूलेलाल